टेक्नोलॉजी ने समाचार को बहुत मदद करी है समाचार को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हाथ है नहीं तो पुराने समय में ऐसा कहाँ होता था कि यहाँ समाचार बना और वहाँ सबको पता चल गई इस समय आज के समय में समाचार फैलाने के टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है आज की डेट में समाचार की दूसरा नाम टेक्नोलॉजी ही है बिना टेक्नोलॉजी के आज के समय में समाचार का कोई मतलब नहीं है समाचार यहाँ बनाते हैं और टी वी के द्वारा या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा टेक्नोलॉजी की सहायता से पूरा समाचार को फैलाया जाता है और आज के समय में समाचार बहुत बड़ा व्यपार भी बन चुका है टेक्नोलॉजी के द्वारा बिना टेक्नोलॉजी के समाचार का आज के समय में महत्व नहीं है समाचार और समाचार बनाने वालों का के लिए सबसे बड़ा हाथ जो उनके ऊपर है वह टेक्नोलॉजी है बिना टेक्नोलॉजी के आज के समय में कोई कुछ नहीं कर सकता है